सस्ती परिवहन पहुँचके पहुँचमे कमीके कारण हमरा बहुत दिक्कत होइ छै आ बतएबे यहाँ से पूर्णियाँ जाएमे आबैमे मिनिमम सए टका खर्चा हो जाइ छै मतलब इसकुले छै हमर पूर्णियाँमे कॉलेजे छै जिला कॉलेज तऽ हमे वहाँ जेबए एबए जरूर छै कि यहाँसँ तीस टका लेतए बस स्टैण्ड दश टका दश टका यहाँ से वहाँ आस्था मन्दिर आस्था मन्दिरसँ इसकुल बीस टका तीस दू पचास आबए जाएसँ सए टका मिनिमम हमर खर्चा हो जाइ छै खर्चा हो जाइ छै एकरामे शिक्षा लएमे शिक्षा ग्रहण करएमे हमरा दिक्कत होइ छै वहाँ पढ़ए लिखयमे जाएमे हमरा दिक्कते नहि हौले हमे पढ़बै लिखबै कही हमरा नौकरी लागि जेतए तऽ ओहो जएबै अएबै तऽ हमरा सस्ती परिवहन मिलबै नहि करै छै एते पेट्रोलके दाम बढ़ा देने छै डीजलके तऽ टेम्पूवला सब कि करतै एकरामे गलती सरकारेके ने छै सरकारके ध्यान देना चाही कस्बा शहर ईसब जे आबए गाँवसँ जँ जाइ छै तऽ बहुत भाड़ा लगि जाइ छै हमरा सबके आब बैटरी वला रिक्शा निकाललकै हँ तऽ इहो उतने भाड़ा लए लए छै ई तऽ आओर दश बीस बेसी भाड़ा लए लेइ छै कहै छै हम आवाज नहि करवाते ध्वनि पोल्यूशन नहि करते ई सब तऽ आओर ऐठै छै आओर कि बोलिए एकरासँ प्रभाव पड़ल छै पूरे ग्रामीण क्षेत्र आओर एकरा गाँव वला लोक सबकेंँ देखिऔ डाँटिके ढेर भाड़ा लेए छै ओ सब ढेर अपनेआपके काबिलके दादा समझै छै नहि आओर कि कहब